ہیلو جی السلام علیکم جی میری بات رحیم فیملی ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے مجھے مٹن بریانی کے بارے میں جاننا ہے اور بہاری کباب کے بارے میں

کیسا وہاں کا ٹیسٹ ہے سنا کہ بہت وہاں کا ٹیسٹ رہتا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا وہاں کا ریٹ کیا ہے جیسے بہاری کباب کا وہاں ریٹ کیسے سیخ چل رہا ہے اور مٹن بریانی کا کیسے چل رہا ہے اچھا اچھا ایک پلیٹ میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا کباب کا ٹیسٹ کیسا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے کے یہاں ایک پارٹی تھی تو اس لیے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے جی جی جی اچھا سب تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو میں کال کروں گا گھر بتاؤں گا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم